अभी हम सरकारी योजनाओं जो जितने तरह के चल रहे हैं उनमें से हमने दो योजनाओं का लाभ ले चुके हैं पहला

शौचालय

लाभ ले चुके हैं और दूसरा हम बृद्धा पेंसन की राशि प्रति माह मेरे खाते में आ रहा है जो हम उपयोग कर रहे हैं इसके बाद हमने किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिए हैं

ना हमको मिला है यह जानते तो हम सभी योजनाओं के बारे में हैं परंतु यह जो सुविधा है जो योजना का लाभ है वह बिना बिचौलिये का लेना असंभब की बात है इसलिए हमने हमने उस योजना को लेने का प्रयास नहीं किया और ना हमको मिला है

जो वृद्धा पेंसन का राशि है वह हमें सुगमता से और आ या आसानी से वार्ड मेंबर के द्वारा मिला जिसमें हमको किसी तरह का बिचौलिये वाला पैसा नहीं देना पड़ा इसलिए हमने उस योजना का लाभ ले रहे हैं और शौचालय का लाभ लिए हैं उसके बाद हमने किसी सरकारी योजना का लाभ ना लिए हैं अ ना हमको मिला है लेकिन हम हमें सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी है और हम जानते हैं कि सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजना लोगों के लिए दिया जा रहा है और हम अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं लिए हैं